साढे़ ग्रां दा नांऽ वनेयाड़ी ऐ वनेयाड़ी ग्रां बहुत बड्डा ग्रां ऐ जेह्दे च चार पंज सौ घर ऐ और चार पंज सौ घर जेह्दे बिच तिन्न चार जातियां रौंदियां न ब्राह्म्ण बी रोंह्दे न हां म्हाशे बी रौंह्दे न चमैर बी रौंह्दे न ठौकर बी रौंह्दे न सारे मिली जुली रौंह्दे न इत्थै इक स्कूल बी ऐ जो एट अट्ठमीं तक स्कूल ऐ हां इक प्राइवेट स्कूल बी है साढे ग्रां च इक मदंर ऐ शितला माता दा जेह्के बडा मश्हूर ऐ जो बी बंदे की जे प्राब्लम होंदी केइयें अक्खीं दी प्राब्लम केइयें किश ऐ जियां माता निकलदी आखदे ओह्दा बी इलाज इत्थै जिसलै कोई मत्था टेकै तां ओह्दी मनोकामना पूरी होंदी हर सालै दे दो बारी भंडारा होंदा ऐ छे छे म्हीने बाद एहदे कारण बडे सारे लोक इत्थै ओंदे जंदे न भंडारे खाने आस्ते बी औंदे न इ'यां गै लोक औंदे जंदे रौंह्दे न मदंर दे कन्नै इक बौली ऐ ओह्दा पानी सारे ग्रां दे पानी म्हल्ले दे उप्परे दे सारे ओह्दा गै पानी भरदे न ते पानी एह् बी टेस्टी ऐ सुआदला ऐ पीने गी साढ़े ग्रां च साफ सुथरा ग्रां ऐ जेह्डे़ कि लिंक रोड़ ऐ ओह् त्रै चार किलोमिटर अंदर औना पौंदा ऐ फिर ओह् साढ़े ग्रां च मिलदा ऐ असें ई ग्रां चा बजार जाने आस्तै कोई त्रै किलोमिटर बाह्र जाना पौंदा ऐ ओह्दे आस्तै निक्की गड्डी कोई आटो शाटो बगैरा जां कोई लग्गे दे न जां मैटाडोर कोई लग्गी दी ऐ ओह्दे जरियै अस कोई जंदे न बजार जंदे न एह् साढ़े ग्रां दी क्हानी ऐ